देसी कि बनाने बड़ी शैल दाल चाढ़नी चुल्ली उप्पर बड़ी सोह्नी गड़की गड़कियै सोआद लगदा उस्सी दाली बड़ी शैल होंदी अजकल्ल कुकरै च बनांदियां दाल ते मैंटें च बनांदे इक् सीटी आई ते कुकर थल्लै तोआरियै रक्खी ओड़दियां बिंद शैल दाल निं बनदी अस दाल गड़कान्ने शैल चुल्लीं शैल सोआद चीजां होंदियां चुल्ली दी रुट्टी बड़ी सोह्नी होंदी शैल बनान्ने फुलके चुल्ली दे बनान्ने चुल्ली दी रुट्टी बड़ी सोह्नी होंदी अजकल्ल जनानियां बड़े सुख न जनानियां गैसा र बनांदियां चीजां बिंद शैल निं केईं बमारियां चमकदियां उंदे कन्नै अजकल्ल बिजली आह्ले कुकर आये दे उंदे च बनांदे ओह् निं होंदियां ठीक अपने देसी रुट्टियां बनाऽ कोई देसी खाऽ शैल होंदियां ओह् अजकल्ल बनाई निं सकदियां जनानियां उल्टियां बमारियां चमकादियां भई सोआद ते होंदियां निं ओह् सोआद चुल्ली दी रुट्टियें दा लगदा